जोंनि आनसोलाव स्टेडियाम खुंनो हानायनि थाखाय गोबां सुबुदा दङ जेरै स्कुलनि स्टेडियाम हायार सेकेन्डारिनि स्टेडियाम आरो जेनेबा आह बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनि गेलेग्रा फोथार सि आइ टि नि गेलेग्रा फोथार आरो थिथागुरि स्टेडियामफोराव गोबां खुलिनो हानाय स्टेडियाम दङ बे स्टेडियाम गेजेरजोंनो जों गोबाव सुबुंफोरखौ खुंनो सुबुंफोरखौ लानानै गेलेनाय बादायलायनाय खुंनो हायो बि खुंनायनि थाखाय गेलेनायनि गेजेरजोंनो गोबां सुबुंफ्रा गोबां सुबिदा मोनो बे सुबुदाफोरजोंनो फोरानो जाबाय थांनानै थानाय लामाखौ खुंनो हानाय सुबिदानि गेजेरजोंनो गोबां जायगा जायगायाव गेलेहैनानै गिदिंहैनानै मेडेल मोनबोनाय जेरै सना मेडेल रुपा मेडेल ब्रन्ज मेडेल गोल्द मेडेल बायदिसिना मेनबोनायनि गेजेरजोंनो सुबिदाफ्रा गोबां खुंनो हायो बेनि थाखाय खाथि खालायाव बो ग्राउदफ्रावबो गेलेनो जाथा फोथाराव खुंनो हानाय सुबिदा मोन्नो थाखाय सुबिदा मोननाय जायो